पहले पेन बहुत सस्ता रहै लेकिन आब पेन बहुत्त महङ्गा हो गेलो छै आ पेनमे प्लास्टिक नहि यूज करैछै प्लास्टिक यूज करैछै जेकि हमरो ले वातावरणके लिए बहुत्त खराब छै लेकिन नहि प्लास्टिक ई पेन वला यूज करबै करतै पेन रहै लिखैमे यूज होइछै नहि बाँकि निगेटिविटी तऽ बहुत छै पेन रहने इतना महङ्गा होना कि जरूरी छलै हँ पेनके बहुत महङ्गा हो गेलै